औ उम नार्स नार्स बायदआ ना अह अह उम आं दायो दा माहाय मोजां मोन्दो गुजुनाया बाहाय बाहाय दंबावो आरो बै मुलखो जागासिनो दङ आरो मुलि जाखांबा बेफोर डाक्टरा बुंनाय मते सिकापआव थांनो सानदों आरो फाइगोन हप्तायाव उम उम उम थाइमखो थाइमखो खिथाहरबा एसे मोजां जागोन नामा मा थाइमाव लोगो मोनगोन डाक्टरखौ मा बाराव ओं

दे जागोन दे होमबा